मूंखे कुदिरती स शयूं वधीक वणंदी आहिनि ड्रॉइंग करण में अगरि घणेई दफ़ा टी वी में ॾिसी करे त ड्रॉइंग कंदी आहियां घणेई कलाकार हुन में न्यू न्यू ड्रॉइंग करण जा तरीक़ा सेखारींदी आहियां त मां हुन में जो उहे उहे नवां नवां तरीक़ा ॾिसी करे सिखी वेंदी आहियां त वरी हुन मुंहिंजो कंदी रहंदी आहियां जीअं मुंहिंजी ड्रॉइंग अॻिते व वधी सघे अगरि वधी सघे मां नालो खणी सघां